ओं ओ आं मैगं फानग्रायानो जिरायगोन जिरायगोन आङो दा दसे थानानै मैगङा जाहा मालिखआ बायखांहैयो आङो बाजाराव जिरायो

अ जागोन दे नोङो दा बुंबाय नालाय आङो माबा हरनोसै अर्डार हरनोसै गाबोनो फुङावनो थाजा थाजा लाना फैथोसै नङाहाय आगै आं गोरियाफोरनि बायनो थाङा आङो माबानिसो गामि गामि माबानासो अर्डार होनानैसो लाना फैयो आं ओइ गोरियाफोरनिखो आं फानफेरा आं ओइ थाजा थाजासो जोंबो जायो नालाय बेखोनो मानोथो गोरियाफोरनि लाना फैनो आंलाय फुल खबिया गोथाङा त्रिस थाखा केजि दायो दाम खम माने जोंहाबो मासुलनि खोथा दं नालाय बिस थाखायावलाय हानाय नङा नङा बिस थाखायावलाय हानाय नङाहाय आंहाबो आरो माबानायनि थायो नालाय थाइसे थाइनै इसे लाबनि थाखायसो आंबो बाजाराव जिरायो आरो बिसोरबो आरो एसां खमाव हरादि आंनो देलाय देलाय गाबोनो बाजाराव फै होमब्लानो मिथिगोन आं बेसाङाव हरनो हायो नोङो माबाल' खिथाहरदो

मोनगोन आंनियाव गासैबो लकेलगोजासो मोनखायो बिदि सालानि बुस्थु आं मुसलिम मियाफोरनि बुस्थुखोनो आं लाना फैखाया थाजा थाजाल' मोनखायो आंनियाव बिदिखोसो लायो दे दे जागोन दे दे दे जागोन दे आगै जागोन

आंनियाव बिदिनो बिदियासो अर्डार फैखायो बिदि मोजांखायनोथ' आंनियाव गासैबो अर्डार फैखायो बिदिसो बिदि औ औ औ दे दे दे जागोन दे